सुपौलमे मनाओल जायवला मुख्य सांस्कृतिक उत्सव होली दीपावली दशहरा मधुश्रावणी जितिआ आ चौरचन अछि दीपावली हमरा सभक सभसे लोकप्रिय आ महत्वपुर्ण त्यौहारमेसँ एक छै जेकि बड़ा ही उत्साहपूर्वक आओर धूमधामसँ मनाओल जाइत अछि बच्चा सभक दीपावली मे विशेष आनन्दके अनुभव रहैत छै आ युवा आमतौर पर ई त्यौहारकऽ बहुत पसन्द करैत छथि ढ़ेर खुशिआँ आ उल्लासवाला ई त्यौहार मानल जैत छै जाहिमे सभ रिश्तेदारसभ मिलयके लेल एक दोसर केँ शुभकामना उपहार लोग साँझा करय छथि आ बेसी लोग एहि दौरान पटाखा जलाबयके लेल तैयारीमे रहय छथि धनके देवी लक्ष्मीके विशेष पूजा अर्चना कयल जाइत अछि आ विघ्नहर्ता गणेशजी आओर कुबेरजीकेँ भी विधि विधानसँ पुजा करयके विशेष महत्व अछि लक्ष्मी पूजन कालमे सर्वाधिक फलदायक मानल जाइत अछि